ہندوستان کی سیاست کے بارے میں جہاں تک میرا خیال ہے کی یہاں کی سیاست بہت ہی خطرناک کہی جا سکتی ہے اور ہر پہلو سے باہر کنٹری کے مطابق ہر جگہ کی سیاست الگ الگ ہے منقسم ہیں اور ہندوستان کی سیاست اس وقت بہت زیادہ یوں کہہ لیں کہ دوہرا رویہ اختیار کرتی ہے اور ایک جمہوریت کے ناطے ہندوستان کے بارے میں میرا یہ گمان ہے کی مجھے یہ پہ چیز پسند زیادہ ہے کی آپس میں کسی طریقے کا کسی تعلق سے بھید بھاؤ نہ ہو اور آپس میں ہر انسان ایک دوسرے سے مل جل کر رہے اور جس طریقے سے جنگ آزادی کی لڑائی میں ہر ہندو سکھ عیسائی یہاں تک کہ جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے تھے سب ایک پلیٹ فارم پے جمع ہوئے اسی طریقے سے آج بھی ضرورت ہے کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پے جمع ہوکر ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں نہ کہ آپس میں بھید بھاؤ کریں نہ کسی کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑانے کا کام کریں اور جس وقت ایسا کام کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی غلط ہے میرا رہنما کون ہے میں اسے بتانے سے قاصر ہوں لیکن پنسدیدہ رہنما کون ہے میں اسے بتانے سے قاصر ہوں میں مناسب نہیں سمجھتا بتانا اور جہاں تک میری ان سے جب ملاقات ہوگی تو میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپس میں آپ بھید بھاؤ کیوں کر رہے ہیں اور آپ کی جتنی پارٹیاں ہیں جتنے لوگ ہیں اور جتنے کارندے ہیں کام کرنے والے آپ اتنا پیسا دوسری چیزوں میں خرچ کرتے ہیں آپ غریبی پہ کیوں نہیں کام کرنا چاہتے ہیں غریبی میں جو بھوک مری کا شکار ہو رہے کتنے لوگ بھوک سے دنیا سے جا رہے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہی جو ہے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں بے روزگاری عام ہوری اس پر آپ کیوں نہیں کام کر رہے اس پر آپ بولیے اس پر جو ہے آپ آواز اٹھائیے اس پر جنتا کو آپ لے کر چلیے اسی طریقے سے آپ بھید بھاؤ کیوں کر رہے ہیں اس بھید بھاؤ کو بھی ختم کرنے کی کوشش کیجیے ہماری ان سے یہی درخواست رہے گی